योगा कारण अथी हमे भोरे उठय छियै योगा कारण सवेरे उठिके घूमय फिरय छियै बेमारीके लिये उठते फिरते उड़य फिरय छियै जाइ आबय छियै एने उने करय छियै तब जाके स्वास्थ कनिटा ठीक रहय छै जेते एते बुलते लड़ते हड्डी मजबूत रहय छै रस्ता पेरा जाइ आबयमे आओर अथी कसरत करयमे ठीक रहय छियै ओने योगाके लिये योगा कारण हम करय छियै कसरत करय छियै सुबहमे उठि कऽ कसरत करय छियै योगाके कारण हड्डी ठीक मजबूती रहयके बारेमे सब चीज ठीक करय हइके बारेमे हम योगा करि रहल छियै सड़क पेरा बुलि रहल छियै सवेरेमे उठिके कसरत करय छियै बुलय लड़य छियै नहि रास्ता पैरा घुमते फिरते जेतय एतय सब ठे सुबहमे जाइ जाइ आबयके काम करते रहय छियै ओइसँ हड्डी सब मजबूत रहतइ सब अथी करि रहल छियै अइसे ऐसे ऐसे बात हम करय छियै एना एना कि